पंज नवंबर ॿ हज़ार ॿ हिकु अगस्त ॿ हज़ार ॿ टे नवंबर ॿ हज़ार हिकु चारि नवंबर ॿ हज़ार टे छह अगस्त ॿ हज़ार पंज